ہمارے علاقے کے لوگ بہت زیادہ یقین رکھتے ہیں تہمات پر پختہ یقین رکھتے ہیں وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تہمات صحیح ہیں جیسے راستہ سے بلی کا گزرنا وہ رک جاتے ہیں جو اور جادو ٹونا وغیرہ جیسے گھروں میں لیموا لٹکانا لیمو لٹکانا وغیرہ یہ سب پرانے لوگوں کے تہمت ہیں اور علاقے میں آس پاس کے لوگ بھی بہت زیادہ یقین رکھتے ہیں ان تہمات پر بلی دودھ کا گرنا وغیرہ رات میں جھاڑو نہ دینا اگر ان تہمات پر بہت زیادہ یقین رکھتے ہیں لوگ آج بھی بیس اکیسویں صدی میں آنے کے بعد بھی لوگ پرانے زمانے کے طور طریقے اپناتے ہیں اور ان تہمات پر زیادہ یقین رکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ اگر بلی نے راستہ کاٹ دیا راستہ سے گزر گئی تو وہ اس راستے سے نہیں جاتے ہیں ان ان تہمات پر بہت زیادہ یقین رکھتے ہیں آج کل کے لوگ بھی